पूर्णियाँ जिला विकासके ऐतिहासिक मन्दिर छै पूरन देवी मन्दिर छै जेकि बहुत ही अच्छा लागै छै यहाँपे सभी कोइ जाइ छै पूजा करय लए घरके सभकोइ जेकि प्राचीनकालसँ ही चलल आबै छै मन्दिर भी ई ऐतिहासिक मन्दिर छै जकरामे सभकोय पूजा करय लए जाइ छै घरके सारे परिवार सभ लोग पूरन देवी मन्दिर जेकि बहुत पुराना मन्दिर छै यहाँ बहुत दूर दूरसँ लोग आबै छै पूजा करय लेल बहुत बहुत दूर दूरसँ लोग आबै छै पूजा करय लेल जेकि एकरामे ई ऐतिहासिक मन्दिर छेकै पुर पूरन देवी मन्दिर जहाँ सभकोय पूजा करय लेल आबै छै पूर्णियाँ जिला इतिहासके एक प्राचीनकाल छै जे आधुनिक विकासके लिए पूरन देवी मन्दिर मानल जाइ छै जे बहुत आधुनिक कालसँ ही चलल आबि रहल छै यहाँ सभकोय पूजा करै छै आ कऽ आओर अपना परिवारके साथे आबै छै पूजा करय लेल ताकि सभ अपने मनके मुराद पूरा कर सकए ई मन्दिरमे आ कऽ इसलिए ई मन्दिर प्राचीनकालसँ ही चलैत आबै छै